हय शिंपणावळ ही जाता मागीर आमी पोरसां लायतात तातूंत वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्योय बी लायतात उदकाचो स्तोत्र आमी बांयतल्यान आमकां उदक मेळपाक शकता न्हंयेंतल्यान मेळपाक शकता तळयांतल्यान मेळपाक शकता आनी कॅनलांतल्यान आमकां उदक मेळपाक शकता